जेह्ड़े आर्ट क्रॉफ्ट न ओह् साढ़े एरिया बिच बड़े फायदेमंद न

किसै कोल डिप्लोमा जां डिप्लोमा होए ते उसी नौकरी लब्भी सकदी उसी पैसे बी लब्भी सकदे सोशल बैलफेयर आह्ले डिपार्मेंट कोला बाद ओह् घर घर जाइयै लोकें गी सनांदे न कि तुसें एह्दे बिच हिस्सा लैना ऐ ते हिस्सा लैगे ते तुसें गी फायदा होना ऐ इ'यां करियै जेह्ड़ा क्रॉफ्ट सैक्टर ऐ ओह् बड़ा फायदेमंद ऐ